म्हज्या चेडवाच्या बर्थडेक आमी खूब जेवण जेवण केल्लें तें शंबर लोकांचें आसतलें खूब वाड्यावयले लोक सोयरीं म्हणल्यार शंबर तरी आसतले लोक इतले लोकांचें आमी जेवण केलां खूब आयटम दवरलेले चिकन मागीर कोण व्हॅज आसा तेंकां व्हॅज सेपरेट दवरलेलें मागीर नुस्तें सुंगटां चिली सगळें तरे तरेचें जेवण आशिल्लें मागीर पुलाव कोणाक तोणाक कोणाक खतखतें तशें केल्लें शंबर लोकांचें म्हणल्यार तोपूच जाले व्हडले व्हडले तोप मागीर गॅसाचेर मागीर जेवण अर्दें चुलीचेर करून काडटालीं धांवपळ जाताली कित्याक लागून लायटीक लागून मदींच लायट वयताली तो प्रोब्लम जातालो आतां कोणागेर फातरूय ना आनी रगडोय ना वांठपाक ताका लागून मातसो टायम जातालो आनी जेवणां म्हणल्यार पयलीं आमी मिरसांगेची कांतपाची शिनपाची ती तयारी करतालीं मागीर तें जालें म्हणटकूच एक एक आयटम करून काडटालीं पयलींच आमी नुस्तें बिस्तें सगळें उज्रोवन दवरलें कांतून शिनून दवरलें ते तयारी केली इतलें लोकांचें म्हणल्यार जेवण सामकें गडबडूच जाताली सगळी खूब लोक हॅल्पाक येतालो तसो वाड्यावयलो आनी मागीर जेवण जाता आनी रातचो बर्थडे म्हणल्यार सकाळचीच तयारी करताली सगळीं सगळें रेडी करून दवरतालीं बेगीनूच लायटीक लागून आनी ती मदींच उदक वयतालें ना उदक नासतालें सारकें टायमार आनी मागीर जेवणाक लागून भाडयाचीं आयदनां हाडचीं पडटालीं प्लेटी मागीर लोकांक खुर्च्यो सगळी तयारी करची पडटाली लोकांक लागून मागीर मागीर बर्थडेची बर्थडे कॅक ती बी तयारी करची पडटाली सगळी आनी तें जालें म्हणटकूच सोयरीं येता तेंका पोवचें पडटालें मदींच सगळी गडबडूच जाता आनी कितें म्हणल्यार आनी गरमेनूय नाका जाता अशी इतलो लोक येता की सामको सगळीं हेंच जाता बर्थडे म्हणल्यार पयलो बर्थडे म्हणल्यार सगळो सगळो लोकूच येता न्हय आनी तेंची तयारी हें दी तें दी सगळें तें जाता